औ औ साइकेलआलाय मेरला दं लेडिसबो ओमफ्राय बयसबो सालायग्राबो दङ मिस इण्डिया आरिबो दङ ए माबाया बे मिस इण्डियाया फास हाजार साराइ फास हाजार बिदिनि दङ ओमफ्राय दस्राफोरबो दङ बिसोर सय हाजार साथ हाजार बिदि फानो आरो

हिर' साइकेला आथ हाजारसोनि मोनो बिदिया सारि हाजार फास हाजारनि फानो फिसा फिसाखौ औ लांफैनो हागोन दखानआ थाबाय थायो थानायालाय फुङाव बिदिनो नयथासोआव खुलियो आरो औ मोनाजासे थायो औ सामफ्रामबो खुलियो ओहो ए लांफैनो हागोन लांफैयोबा माला लांफैयो खोन्थाहरबानो जाबाय औ जायो आंनो थायो ओमफ्रायो दङ थाग्रा मानसिफोरबो दखानआवहाय औ हायो फैनानै औ हायो औ औ औ औ लांफैदो समबारावनो